रेखा देवी जी तुसें गी पढ़ाई दे सिवा होर तुसें गी केह् शैल लगदा मिगी पढ़ाई दे सिवा होर नच्चना शैल लगदा गाने गाना शैल लगदा ते कन्नै कन्नै ड्रामां करदे जियां ऐक्टिंग होंदी ड्रामां करना कोई बी रोल जियां जादै अं'ऊ बुड्ढें दा रोल करदी ही मतलब मेल दा जादै रोल करनी नच्चने दा ते मिगी बड़ा जादै शौक ऐ होर रुट्टी बनाने दा शौक इ'न्ना निक्के बचपन च बड़ा हा हू'न निं ऐ हू'न भी बड्डे बड्डे होइयै हू'न जादै नेईं ऐ लेकिन एह् चीज़ें दा मिगी बड़ा शौक हा